आंनि खाथि खालायाव थानाय फरायसालिमानि मुङानो जाहैबाय इउ एन एकादेमी बासुगाव कलेज बिजनि कलेज आरो आंनि खाथिथाराव थानाय बड'लेण्ड इउनिभारसि़टि दा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि याव आंनि नखरनि माखासे सुबुंफोरा बेयाव फरायगासिनो दं आरो बेयाव बिसोरो एम ए फार्स्ट सेम बर' साबजेक्ट आव औ फरायगासिनो दं आरो आंनिनो नखरनि सुबुं इंलिस साबजेक्ट आव फरायगासिनो एम ए फार्स्ट सेम इंलिस आव फरायगासिनो दं दा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि नि जि इउनिभारसिटि नि मानदान्दा बे मानदान्दाया जोबोद गोजौ आरो बे गोजौनि थाखायनो बेयाव आंनि नखरनि सानै सुबुङा बर' बर' दिपार्टमेन्ट आव सासे फरायगासिनो आरो इंलिस दिपार्टमेन्ट आव सासे फरायगासिनो दं बेनि अनगायैबो आंनि खाथि खाला जाय ओनसोलाव थानाय फरायसालिमाफोरा जादों इउ एन एकादेमी काजोलगाव आरो बासुगाव कलेज आरोबाव आंनिनो एकेबारे खाथियाव नांथाबनानै थानाय बिजनि कलेजा बो आंनि नै खाथियावनो होन्नानै आं बुंनो हायो आरो बे बिजनि फरायसालिमाया आसामनि बा जोंनि बि टि सि एरिया नि बयनिख्रुइबो गोजामसिन कलेज जाय कलेजाव औ बयबो मोनफ्रोमबो आयदानि फोरोंगिरिफोर दं आरो बे फरायसालिमायाव गोजौ थाखोनि मानदान्दा दं होन्नानै आं मिथियो मानोना बियो बि टि सि ओनसोलनि बयनिख्रुइबो मोनसे गोजामसिन फरायसालिमा बेयाव औ गोबां अन्जिमानि फरायसा फरायसुलिफोर दं आरो बर' रावनि अनगायैबो बेयाव अस'मिया बर' सावथालि बेंग'लि मुस्लिम नेपालि गासैबो रोखोमनि फरायसाफोरा बेयाव फरायो फरायनानै गाव गावनि सोलोंथाइखौ लागासिनो दं आरो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बे फरायसालिमाखौ बिसोरो मोनसे गोजौ थाखोनि मान गोनां फरायसालिमा महरै बिसोरो मुं आरजिनानै मुं आरजिनानै गोजौ थाखोसिम दैथिं दैथिं हरदों आरो बे फरायसालिमायाव फरायनानै माखासे फरायसाफोरा मोजां मोजां रोखोमनि सरखारि साख्रिबो मावगासिनो दङ आरो सोरबा सोरबा बेयाव दा फरायगासिनो दङ दा बुंनो थाङोब्ला बड'लेण्ड इउनिभारसिटि याबो बे बिजनि फरायसालिमानिनो खाथियाव आरो बे बिजनि फरायसालिमानि फरायसाफोरा बे फरायसालियाव इउनिभारसिटि याव थांनानै मुं थिसनहैनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि खाथियावनो थानाय बेंटल फरायसालिमायाबो बि टि सि ओनसोलनिनो गंसे मुंदांखा कलेज जाय बेंटल कलेज नि गेजेरजोंनो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरा आसामनि बायह्रायावबो थांनानै माखासे मास्टार दिग्रि एम ए पास खालामनानै गाव गावनि केरियार खौ दादों होन्नानै आं मिथिनो हायो